पहिरीं मे उणिवीह सौ अठवंजाह टे नवंबर उणिवीह सौ उणहठि ॿारहीं अप्रैल उणिवीह सौ पंजासी नाई जनवरी उणिवीह सौ ॿियानवे ऐं चोॾहीं मे उणिवीह सौ असी